हमरा जिलामे मैया सीता के जनम होलै आओर एकरा जानकी स्थान के नाम से जानल जाइत है पुनौरा धाम है ईसब सीता माता के जनम धरती मानल जाइ छै ईसब हमरा जिलाके नाम रौशन करय मे बहुत बड़का भूमिका निभबैत अछि जे इतिहास मे जानल जाइ छै की माता सीता के जनम हमरे जिला सीतामढ़ी मे होल रहले एहि साल हमरा जिला मे पबनी त्यौहार मनायल जाइ छै जैसे कृष्णाष्टमी मनायल चल गेलै मतलब की एहिमे मटकी फोड़ै छी हमसब थाल कादो मे जैसेकि पूजा करै छियै चौड़चन पूजा करै छियै एहिमे केला सब चढ़ाबै छियै दही चढ़ाबै छियै आओर राति मे ई पूजा करै छियै सब गोटे दुर्गा पूजा होइ छै ओहिमे दस दिनके पर्व होइ छै हमरा सबके आओर हमरा जिला मे बड धूम धाम से दुर्गा पूजा मनायल जाइत अछि की दस दिन मे बहुत ही खेल तमाशा नाटक अबैत है आओर मतलब की तरह तरह के एहिमे लोक सब मिलै छै अबैत हय जाइत है खाइत पीएत है आओर इहे सब है कि हमरा जिला के बहुत अच्छा मतलब की नीक नीक त्यौहार मनायल जाय छै सब धार्मिक जे चीज पूजा पाठ हो गेलै ईसब करै छै आओर सीता माता के जनम धरती होला से यहाँ रामनवमी भी बहुत अच्छा से मनायल जाइत है ईसब है कि हमरा जिला के आगे बढ़ाबै मे महत्वपूर्ण योगदान दैत अइछ